نقل و حمل اور سفر کے اختیارات میں معیار زندگی کو کئی طرح سے متاثر کیا ہے نقل و حمل کی سہولیات کی بدولت لوگ زیادہ دور دستوں تک سفر کر سکتے ہیں جوکہ تعلیم ملاقات کاروبار اور روز مرہ کے کاموں کی سرگرمی کو بڑھاتا ہے نقل و حمل کی موجودہ سہولیات کی بدولت لوگ مختلف شہروں اور ملکوں میں کام کر نے کے مواقع حاصل کرتے ہیں جو ان کی کریر کو ترقی کی مدد دیتے ہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی موجودگی سے نقل و حمل کرنے والے لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بہتر مواصلات رکھ سکتے ہیں جوکہ ان کی روابط کو مضبوط کرتا ہے نئے سفر کرنے کے طریقے جیسے کے گاڑی سائیکل شیئرنگ ریلوے کی رفتار میں اضافہ اور ہوائی سفر کی معاشرتی ترقی سفر کرنے والوں کی تجربات کو دلچسپی بڑھاتے ہیں نئے طریقے جیسے کہ بیٹ اور الکٹرک وسائل نقل و حمل کے میدان میں دیگر ماحولیاتی تجدید کے مواقع فراہم کرتے ہیں جوکہ ہر ہونے والے تاثرات کو کم کرتے ہیں نقل و حمل کے مختلف اختیارات نے تجارت کو بھی اوسط بڑھنے کا موقع دیا ہے کیوںکہ مصنوعات کو آسانی سے دیگر ملکوں تک پہنچانے کا ذریعہ فراہم کیا گیا ہے نئے طریقے جیسے کہ ریل کوسٹر ہیڈر لکٹریل اور خودکار گاڑیوں کی ٹکنالوجی میں ترقی نے نقل و حمل کو مزید آسان اور تیز بنایا ہے ان ترقیات سے سفر کرنے کی تجربے کو بہتر بنانے کا موقع حاصل ہوتا ہے جوکہ معیار زندگی کو بڑھاتا ہے